मां हिकु टीचर आहियां ऐं मुंहिंजी डांस में बि दिलचस्पी आहे इहो मौक़ो मूंखे जॾहिं मिलियो असां जॾहिं मिलियो तॾहिं असांजे स्कूल में छवीह जनवरीअ जो प्रोग्राम हो उन में मां पंहिंजे ॿारनि खे डांस सेखारियो ऐं मुंहिंजे ॿारनि जॾहिं मंच ते डांस कयो त उन्हनि जी ॾाढी वाह वाई मिली इन अनुभव खे मूंखे ॾाढो वणंदड़ु आहे